गाना ॻाइण लाइ सुर हुजणु ज़रूरी आहे जीअं त मूंखे गाना ॻाइण तमामु वणंदो आहे पर पंहिंजे गले में थकान ऐं खराश थिअणु आम ॻाल्हि आहे पर हिन सां गॾु गानो सही न ॻाए सघंदा आहियूं हिन करे पंहिंजे गले खे सही रखण लाइ मां रोज़ु जल्दी उथी रियाज़ु कंदी आहियां ऐं रोज़ु गरमु पाणी पीअंदी आहियां जंहिं सां मुंहिंजो गलो ख़राबु न थींदो आहे परहेज बि कंदी आहियां छा करे त थधी ऐं चिकनी शयूं गले खे ख़राबु करे सघंदी आहिनि हुन खां परहेज करण बि ज़रूरी आहे ऐं अगरि हिन खां पोइ बि मौसमु सां बि गलो ख़राबु थी सघंदो आहे बारिश जो मौसम ऐं सियारे जो मौसमु पंहिंजे गले खे ख़राबु करे लाईंदो आहे हुनखे सही करण लाइ मां काढ़ो पीअंदी आहियां जंहिं में कारा मिर्च तुलसी जा पता लूणु ॻुण अश्वगंधा अद्रक जहिड़ी शयूं पवंदियूं आहिनि जेको पंहिंजे गले खे सही रखंदो आहे हुन सां सही रहंदो आहे ऐं गले में थकान बि न थींदी आहे